جی بالکل بینکنگ دستاویز کے حساب سے جیسے کہ علاقائی زبان تہذیب یہ ہونی چاہیے جس سے فارم کوئی بھی انگلش میں ہی ہوتا ہے بینک میں ٹھیک ہے ابھی الگ الگ زبان کے حساب سے جیسے ہندی میں بھی ہونا چاہیے ایک فارم تاکہ آسانی ہو بھرنے والے کے نیے بھی اور جو بینک میں سبمٹ ہوتا ہے وہ بھی تاکہ جو بینک کا فارم بھرنے والا ہے وہ آسانی سے بھر سکے اب ہندوستان میں الگ الگ قسم کے لوگ ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی میرا حساب یہ ہے کہ مذہبی حساب سے بھی فارم ہونا چاہیے جو سکھ ہے کوئی پنجابی میں بھی فارم ہونا چاہیے ہندی میں بھی ہونا چاہیے اردو میں بھی ہونا چاہیے جی اس سے آسانی رہے گی وہ طریقہ بہتر ہے